आंनि न'खराव दासान्दि जानाय लोंनायाथ' बांसिन बुरैया बेमार जानायखाय आंनो संनांगौ जायो संनानै आंनो जानांगौ जायो फिसौ सासे दंफायो आंजोंहाय दा आंनियाव जानाया साथाम जायो बांसिनानो आंने ओंख्रिखौ संनाय जाया गोबाव जों खेबसे बुरैया सङो ओमफ्राय बांसिनानो आं संनांगौ जायो बेयाव आङो बांसिन ओंख्रि जानायानो आलु ओंख्रि ओमफ्राय बहल बेबादि ल' जानायखौ आं बांसिन जायो आरो ओमफ्राय डेलि फिसौनोबो बेबादि आलु फ्राय खालामना होनांगौ बुरियाथ' एसे बेमारि जाबाय नालाय एखायनो आंसो बांसिन संनाङो ओंखाम ओंख्रिखौ माब्लाबा बिदनो दालि बेबादि दालि थारुन आर बायदि रोखोम ओंख्रै बेबायदि हाग्रानि मैगं थाइगं बेबादि आं जायो संनानैनो आंनो नागिरबायनानै आंनो संनानै जानो हायो खिन्थु बुरिया बेमारिखाय दा बियो बांसिन मावनो हाले खुनुरुखुम बियो न'आव थानानै बायदिसिना ओंखामखौ गोबावजों खेबसे संगोन ओमफ्राय गासैबो आंनो संनांगौ जायो जानाय लोंनायनि थाखाय मैगं नागिरनायाबो आंनो जायो माब्ला सबथासेयाव जोंने बेबादिनो ब्रइलार बेदरल' जायो ओमफाय ना जायो सबथासेयाव खेबनैल' आं ना बेदर जायो आरो आमफ्राय बेनि बांसिनानो आङो इदिनो मिरामिसजोंहाय जायो बांसिनानो मिरामिस जायो आंने जानाया गोबां थाखा फैसा गैजायिखाय बायनोबो आं हाया बिनिखायनो जा खिनि दङ बेजोंनो आङो मेइनटेइन खालामो आंनि न'खरखौ बिनिखायनो आङो जाब्लाबो बांसिन बेबादि बानलु बाथोन बिनिफ्राय अनद्ला ओंख्रि बेबायदि बायदि सिना बिबादिनो बानायब्रबनानै जायो बुरैयाथ' जेबो नागिरनो रोंखाया आंसो नागिरो दिंखिया खानांगौब्लाबो आंनो खानानै जाफैयो संनानै ओमफाय माब्लाबा माब्लाबा फिसौखौ ओरैनो बायदिसिना मैगं थाइगंफोर नागिरनो थोनो सबायबिमा मा बिमा बेफोरखौ आं नागिरनो थोननाय जायो बेनिखायनो बियो फिसौआबो आंनि खोथाखौ लानानै बियो मावो आरो खामानिखौहाय दा बिनिखायनो आंनि ओंख्रि जानाय लोंनायफ्रा थिग गैया माब्लाबा आं दिनाव खेबसेल' जायो माब्लाबा खेबनै जायो बेबादि ल' बेबादि ल' आङो ओंखाम ओंख्रिखौ जायो जाहैबाय दा फिसौआबो स्कुलाव थाङो नालाय स्कुलाव थाङोब्ला न'आवबो रावबो गैयि जायो ओमफ्राय फिसौआबो नागिरनांगौ समाव बिबादि नागिरनो हाया बिनिखायनो आङो जायखियानो जा बिदिनो मैद्रु मैला फोरखोनो संनानै जानांगौ जायो आंनि न'आवथ' रावबो गैला साथामल' दङ बेनिखायनो बेमारिखाय आंनि बुरिया जेबो मैगंखौनो मोनजा खाला आंसो बेब'स्था खालामनानै ओरैनो जाहोयो माब्ला ओरैनो दालि माब्लाबा आलु सबथासेयाव ओरैनो खेबसे ओरैनो ना बेदर जाबाय माब्लाबा इदिनो साहा लोंनानैनो बिबादि आं हर थायो उन्दुयो संनो बाब्ला बिबायदिनो आरो गोबां सम आङो बिबायदि खाथि नांबोबाय बुरैनि बेमारनि थाखायनो बियो बुरैया बेमाराव दङ एखायनो जेबो गैया मावनो हाया बे सुगार बेमार दङ आरो बायदिसिना ब्लाड टेस्ट जानायबो दङ बेबायदिनो बियो जेबो खामानिखौनो मावनो हायिखाय आङो खामानिखौ मावो आरो माब्लाबा आङो ओंख्रि नागिरस्लाबनो हायियाव ओरैनो ओंखाम गोजा जानाङो ओमफ्राय फिसौआबो ओरैनो आलु फ्राय बेबादि जानाङो जोंहा न'खरावबो बांद्राय गैया सै सम्फथियाबो एसेल' दङ बेखायनो जोङो एसे सिन्था खालामनानै जों बेबादि जानाय लोंनायखौ एसे खम खरस खालामनानै जोङो जेब्लायबो जाबाय थायो आरो जोंथ' हराव दा बांसिन जाले फुङाव आमफ्राय सानाव जाबाय ओमफाय मोनायाव थ' बांसिन जोङो संनायखौ जाले बिनिखायनो ओंख्रिखौबो आङो नागिरबाय थानो समखौबो मोना जाबाय